हँ हँ हइ हमरा पासमे पाँच दस प्रकारके मिठाइ छै कोन लेबै अपने नहि सभ ताजा छै हँ हइ एकदम ताजा की भाओ छै गुलाब जामुन रसगुल्ला अढ़ाइ सए रुपैआ किलो मिठाइ एक ठीक छै कोन कोन मिठाइ लेबै अच्छा ठीक छै

ठीक छै हम एकहक के जी नापै छियै एक के जी दै छी रसगुल्ला पक रसगुल्ला पक्का रसगुल्ला कच्चा आओर बुनियाके मिठाइ टिकड़ी कतेक रेट एक टा रसगुल्लाके अढ़ाइ सए रुपैआ हएत टिकड़ीके हएत एक सए बीस रुपैआ आ मिठाइके के जी हएत एक सए बीस रुपैआ आओर पेड़ाके भए जायत ओकर दू सए रुपैआ ठीक छै एँ ओकर दाम छै डेढ़ सए रुपैआ किलो अच्छा किछु कए देबै

एक्के जगह नापि देबै आ टोटलेमे दस बीस टाका जे कम देबै से दए देबै अच्छा नापै छी एक के जी के सभ नापि कऽ हम रखै छी अपनेके जे खुशी अगर अपने जब वाजिब कीमत देबै तऽ घरेकेँ पहुँचा देबै आ नहि जे किछु कम करबै तऽ तब अपने लै लए आबय पड़त अच्छा अच्छा हम नापै छी ठीक छै हम नापि कऽ तैयार रखै छी यहाँ आबू पाँच मिनटमे अइ कुमारखंड चौकपर जी कुमारखंड चौकपर पछवरिआ बगल पुवरिआ बगल